जॾहिं मूंखे ॾाढनि माण्हुनि जी रोटी ठाहिणी हूंदी आहे त पहिरियों त मां ॾाढो ई घबराइजी वेंदी आहियां थोरो टेंशन में बि अची वेंदी आहियां छा करे की जॾहिं ॾाढनि माण्हुनि जी रोटी ठाहिणी हूंदी आहे त ॾाढी सारी तयारियूं हूंदियूं आहिनि करण जी ऐं अगरि तव्हां अकेला आहियो अकेलो कयो था इहो सभु त ॾाढो कम वधी वेंदो आहे त सभिनि खां पहिरियों त अगरि नेरन ठाहिणी आहे त राति जो ई थोरी भाजियूं कटे धोई करे जेको बि ठाहिणो आहे उहो सभु उन्हनि जी भाजियूं घुराए रखंदा आहियूं की भई काई बि भाॼी कम न पइजी वञे असांखे ऐं उन्हनि खे कटे बि रखंदा आहियूं कोई अहिड़ी शइ हूंदी आहे जेकी खराब न थींदी राति भर त उनखे बि ठाहे रखण जी कोशिशि कंदा आहियूं पोइ सुबुह जो जल्दी उथंदा आहियूं ऐं पोइ वरी कम कंदा आहियूं रोटी ठाहींदा आहियूं ऐं ॿई जेके गैस चूल्हा आहिनि वॾनि गैस चूल्हनि में वॾनि बर्तननि में भाॼी ठाहिंदा आहियूं रोटी ठाहींदा आहियूं छा करे की ॿई गैस चूल्हा जलंदा त असांजो कम थोरो जल्दी थी वेंदो ऐं हुनखां पोइ अगरि मंझदि जी रोटी ठाहिणी हूं हूंदी आहे त नेरन सां गॾु गॾु मंझदि जी रोटी जी तयारी चालू करे छॾींदा आहियूं ऐं असां कम खे तेज़ करण लाइ ॿियनि माण्हुनि जो सहारो बि कॾहिं कॾहिं वठंदा आहियूं ॿार थी विया की ॾेराणियूं थी वियूं असांजी जेठानियूं थी वियूं असांजू कॾहिं कॾहिं अची वेंदियूं आहिनि मदद करण ॿार त हूंदा ई आहिनि घर में मदद करण लाइ भई भाजियूं कटे ॾियण या मसाला विझण या फ़ुल्का पचाए छॾणु वेले छॾणु ऐं जेसि ताणी कोई भाॼी पके थी हिक त ॿिए भाॼी जी या ॿिए शइ जी कंहिं ॿी शइ जी तयारी चालू करे छॾींदा आहियूं जीअं कढ़ी रखी चढ़णी चांवर रखिया चढ़णा चूल्हे ते गैस ते त साथ में फ़ुल्का वेलींदा वेंदा आहियूं रखंदा वेंदा आहियूं जेतिरा बि फ़ुल्का गॾु गॾु वेले करे सुठे सां रखी छॾींदा आहियूं चिपकनि न अटो लगाए रखींदा आहियूं चिपकनि न गॾु ऐं जीअं ई कढ़ी या कोई बी चांवर ठही वेंदो आहे उनखे चुल्हे ते लाहे चुल्हे मां लाहे करे पोइ वरी तवे ते तुरंत फ़ुल्का वुल्का पचाइण चालू करे छॾींदा आहियूं वेले त रखयां हुआसीं पहिरियों ई त ईअं बि कम असांजो जेको छा आहे जल्दी थी वेंदो आहे